हां जी हां जी मे तिल्ले दी कढ़ाई करवानी ही फिर हून ओह् बाजुएं गी बी करानें ते गले गी बी करानां ते हां इयां गोल होनी चाही दी हां ते कदूं कढ़गे प्लेन करानी ते इसी बी करना गले गी इसी हबी करनी घेरे गी बी करी हां किन्नें पैसे लैंदे हो तुस किन्नें पैसे लैंदे हो तुस में पंज सौ आह्ली गै कराई सकनी आं हां हां तुस धागा इयै लांदे जेह्ड़ा नलकियां चली दियां अजकल